हाँ नमस्ते हमको हमारी कार के सफ़ाई करना है नहीं नहीं दिया गया था उसका नट उट सब सही कर देना उसका काँच ऊँच सब साफ़ सही कर देना साफ़ कर देना उसका साइड का काँच उच फूट गया है थोड़ा कितना पैसा लगेगा कुछ कम नहीं करोगे

हाँ गाड़ी का कलर भी हमारा थोड़ा सही कर देना उसका जो ख़राब हुआ है सब सही कर देना उसका सर्विसिंग कर देना हाँ उसका भी वह भी कर दो जो ख़राब है सब कर दो हाँ वह भी कलर उलर सब कर दो जो जो भी जो ख़राब है हमारी कार में और क्या करना है जो समझ में आ रहा है आपको जो ख़राब हुआ है हमारी कार सब सही कर दो अच्छा हाँ वह भी तब लगा दो अरे कुछ कम नहीं करोगे चलिए समझ के कर देना नहीं साथ में है कोई चलिए ठीक है और क्या काम है और यही कुछ काम है हमको हम कर ले ही कहे हैं अपना काम कर रहें हैं आप हमारी कार सही कर दीजिए तब से

और तो नहीं कुछ हुए देख लीजिए